मेरी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि यह है कि मैं अपनी विद्यालय के अंदर सबसे प्रतियोगिता जब हुई थी एक प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट रैंक हासिल की थी जो रनिंग प्रतियोगिता थी दौड़ प्रतियोगिता के अंदर और मैंने स्कूल के अंदर पूरे स्कूल में सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी बचपन के समय यह रही कि एक स्वच्छ वातावरण और एक स्वच्छ वस्त्र पहनने वाला विद्यार्थी और एक बहुत ही सिन्सियर और समझदार और इस तरीके की मेरी उपलब्धि रही है तो उसके मेरे को एक इनाम देता पूरा स्कूल में से एक ही बंदा उसमें सिलेक्ट हुआ था और मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला था और एक इनाम मिला था तो यह मेरी उपलब्धि